कार जीप मोटर साइकिल इस्कूटर ट्रक साइकिल ॿेड़ी साइकिल रिक्शा घोड़ो गाड़ी बैटरी रिक्शा ऑटो रिक्शा टमटम ट्रैक्टर बस रेल गाड़ी माल गाड़ी हवाई जहाज हथ गाड़ी मारुति किआ ब्रीज़ा टियोटा ऐक्टिवा जुपिटर इस्कूटी फिएट अंबैस्डर सुज़ुकी फॉर्चुनर महिंद्रा हुंडई टाटा एम बी डब्लू मर्स्डीस बैज़